पायस साखरभात मणगणें नेवऱ्यो पातोळ्यो तवसळी मुटली पंचखात मोदक रव्या लाडू मुगा लाडू चिकी चिरमुल्या लाडू खटखटें कण्ण शिरो कोण्या शिरो बिबिका दोश सत्व नासण्या कापां सोये लाडू साबूदाणा खिचडी तोपा भाकरी पुरणपोळी शंकर पाळी पेडे सोन पापडी फेणोऱ्यो खाजें बक्कम पेडे साटां म्हणल्यार आंब्याचीं साटां पणसाची साठां आवाळ पोळें सु सुकें पोळे गोडे इडली सये कापां